औ आं थारैनो मुलियारि लाइफां आरो थुलुंसि आरो गुबुन गुबुन लाइफांफोर गायो बे नंगौ बेफोर मिथिंगायारि फाहामथायारिफोरा एन्टिबाय'टिक निफ्रायबो साबसिन होनना आं सानो मानोना बेफोर मिथिंगायाव मोननाय जेरै मानिमुनि खिफिबेन्दों थुलुसि निम बायदिसिना बेफोरो जोंनि देहायाव माखासे लोमजानाय बेफोराव एन्टिबाय'टिक निख्रुइबो साबसिन खामानि होयो मानोना बेफोर थुलुसि निम बिलाइ खिफिबेन्दों बायदिसिना बेन्दों बेनलानिफ्राय बानायनाय मुलिया जोंनि देहायाव जेबो खहा गैयालासिनो जोंनि मानसिफोरनि लोमजानाय साजानाय बेफोरखौ थाबै नङाबाबो लासैयै फाहामनायाव हेफाजाब होयो बिनि थाखायनो आं बेफोर मुलियारि बेन्दों बेनला थुलुसि बायदिसिनाफोरखौ गायो आरो बेफोरनि गेजेरजों गोबां फोरमानबो मोनबाय जे बेफोर जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोजां आरो बेफोरखौ जोंनि देहायाव माबाफोर लोमजानाय साजानाय जायोबा जानायनि गेजेरजों देहायाव जेबो खहा गैयालासेनो नेसारेल मिथिंगायारियैनो जोंनि देहाया लासैयैनो मोजां जालाङो बिनिखायनो बेफोरखौ जों बाहायनो नांगौ आरो बिदि बाहायनायजों लोगोसे जों साफ्रोमबो मानसिफोरा न'खराव बेफोर मुलियारि लाइफांफोरखौ गायनांगौ बेफोरखौ गायनानै बाहायनायनि गेजेरजों जों जोंनि देहाखौ औ मोजां खालामनो थाखाय नाजानांगौ मानोना जों ओ मिथिनो मोनो ओ माब्लाबा माब्लाबा लोमजानाय जोंनि देहायाव लोमजानायाव लोमजानायफोर बायदि जानायाव एन्टिबाय'टिक मुलि जानायनि गेजेरजों जों माखासे फारसेथिं खहा लाबोनाय बा खहा जानाय बेफोरखौ नुनो मोनो ओ बेनिखायनो जों ओं ओं मिथिंगायाव मोननाय बेन्दों बेनला बायदिखौ बाहायनो थाखाय नाजानांगौ मानोना बेफोरो जोबोद मोजां बेफोरखौ बाहायनायनि गेजेरजों जोङो ओ जोंनि देहाखौ लोमजानाय साजानायनिफ्राय बारग'होनो हायो बिनिखायनो जों बेफोर थुलुसि बिलाइ थुलुसि बिफां मुलि बेन्दोंनि बायदिखौ जों न'खर न'खराव गायनानै लानांगौ आरो बेफोरखौ जोंनि देहायाव लोमजानाय साजानाय जायोब्ला बेफोरखौ बाहायनायनि गेजेरजों जों जोंनि देहाखौ मोजां खालामनो हायो फारसेथिं जायफोरा बेफोर जायफोरनि न'आव बेफोरो बेन्दों बेनला थुलुसि बिलाइफोरा गैया बिसोरबो बेखौ गायनांगौ आरो लोमजानाय साजायोबा बेफोरखौ बाहायनांगौ बाहायनाया बांबोनांसिगौ मानोना माब्लाबा माब्लाबा एन्टिबाय'टिका जोंनि देहायाव खहा लाबोनायबो नुनो मोनो बिनिखायनो जों एन्टिबाय'टिक खौ दोन्थ'नानै जोंनि मिथिंगायाव मोननाय मुलि थुलुसि नि निम बिलाइ लाइ लाइफां बेफोरजों मुलि बानायनानै जोंनि देहायाव माबाफोर लोमजानाय साजानाय जायोब्ला बेफोरखौ बाहायनो थाखाय नाजानांगौ आरो गावफोरा मोनोबा गुबुननोबो खिन्थानानै होनांगौ ओ खिन्थानायनि गेजेरजों बिथांनो न'फोराव बेफोर मुलिफोरखौ गायना लानो थाखाय बिथोन होनांगौ ओ आरो बेफोरखौ बाहायनायनि गेजेरजों जों जोंनि देहाखौ मोजां खालामनो थाखाय जेब्लाबो लाखिनांगौ लाखिनांगौ